हैलो हा हैलो हा भाउ तव्हां बॉम्बे होटल मां था ॻाल्हायो हा भाउ मां शीतल मोटवानी अॼु थोरी देरि पहिरियों ई मां तव्हां वटा खाधो घुरायो हुओ हा हा तव्हांजो छोकिरो टाइम ते पहुची वियो हा ॻाल्हाए बि ॾाढो सुठे सां पियो हा ॾाढो सुठे सां ई छोकिरो बि सुठे नमूने सां ॾेई वियो आहे पैक करे सॼो सामान हा सभु मस्त सां ई आहे मतिलबु इटली सांभर बि मस्तु गरम आहे इहे समोसा बि मस्तु चहिरा आहिनि चटणी बि ॾाढी सुठी आहे तव्हांजी चटणी त इहो हिकु नंबर में आहे उहा ॾाढी ई सुठी आहे ठहियलु घरु वांग़ुरु हुई बिल्कुलु हा असांजा महिमान बि ॾाढो ख़ुशि थी विया मुंहिंजो असुल में भाउ आहियो हुओ त उहो बि ॾाढी तारीफ़ पियो वेठो करे चए पियो किथां घुरायो अथई ऐं ऐं उन जो छा आहे रेट छा आहे त वरी मां ॿुधायोमांसि त चयईं हिते रेट बि सुठो अथनि ऐं सवाद बि ॾाढो सुठो आहे त हाणे उन्हनि खे बि ॾाढो तव्हांजो वणियो घरु वांग़ुरु ई बिल्कुलु खाधो हा भाउ मां छोकिरे हथ तव्हांखे उन जे वटि पैसा मोकिले रखिया आहिनि हा

त हाणे मां मूंखे उहो अॻिए बि घुराइणो पवंदो त पोइ मां तव्हां वटा ई घुराईंदमि त खाधो बि ॾाढो सुठो तव्हांजी ॾियण में बि मतिलबु छोकिरे जो बि तरीक़ो ॻाल्हाइण जो ॾाढो सुठो हुओ सब ॾाढे सुठे नमूने सां ई पैकिंग जो बि तरीक़ो ॾाढो सुठो मस्त सां गरम बि हुओ सभु सुठो हुओ हा भाऊ जय झूलेलाल